भाऊ ॿुधु न मां तव्हांजे इते ओर्डर कयो थोरी देर अॻु मूंखे थोरा बदलाव आणणा हुआ ओर्डर में मां तव्हांखे ओर्डर कयो हो ॿ व्हाइट सौस पास्ता टे ग्रिल सेंडविचेस पंज ड्राइ मंचुरिअन ऐं ॿ पनीर चिल्ली त जेका मां तव्हांखे ग्रिल सेंडविच ओर्डर कयो आहे न उहे सभु डबल चीज़ करे वठिजोसि ऐं व्हाइट सौस पास्ता में थोरो पेरी पेरी मसाल्हा विझिजो ऐं हिकु मंचुरिअन लाइ अलॻि सां चार शेज़वान चटणियूं थोरी एक्सट्रा ॾिजो जी जी हा ऐं मूंखे थोरो अञा ऑर्डर बि ॾियणो हो तव्हां वटि मैगी मिलंदी आहे त मूंखे टे डबल मसाल्हा मैगी ॾिजो जी जी मैगी खे मूंखे थोरे प्लास्टिक कंटेनर में ॾिजो मूंखे थोरो परे मोकिलिणी आहे ख़ाली इहो थोरो कष्ट कजो हा मां तव्हांजे हिते राम भाऊ खे सुञाणां झूनो ग्राहक आहियां उन्हनि जो तव्हां न वञिजो उन्हनि वटि जी जी हा हा ऐं डिलिवरी मूंखे घणी देर में मिलंदी कोशिशि करे मूंखे थोरो अधु कलाकु सवेल ॾिजो न तव्हां चओ था मूंखे ॿ कलाक लॻंदा मूंखे शाम साढी सतें ताईं खपे जी जी मूंखे मोकिलिणो आहे किथे

ऐं हा ॿुधो न तव्हांखे अगरि प्लास्टिक जा चमचा हुजनुव उहे ॾह खनि विझिजो न ऐं थोरी प्लेटूं बि विझिजो

जी जी